आतां सद्या साँगा खूबशीं हिट जातात अरजीत सिंगाची मागीर आतां नीव नीव सिंगर्स आहा अपकमींग आनी तेंचे ऑबसेस्ड बी तें साँग आसा तें बरी आसा साँगा अरजीत सिंगाची बरी येताली साँगा आनी आमकां गोवन कल्चर म्हळ्यार अवर गोंयची साँगा घुमट आरती बीन लोकांक खूब आवडटा सो वन एन ओन्ली ग्रूप जो बॅस्ट गोवन घुमट आरती ग्रूप आसा तो साई बोडगेश्वर आसा तेची आरतीज वर टू गूड आनी तेजे आरतीज आयकपाकूय मजा येता जाय तितले फावटी आयकपाच्यो मजा येता ती कितलेंय फावटी आयकल्यार वाज येना त्यो आयकपाक आनी तेंचो पर्फोमन्स एवरी पर्फोमन्स हांव गेल्लो पळोवपाक कला मंदिरांतूय पर्फोमन्स जाल्लो तेन्ना फस्ट प्लेस मेळ्ळें तेंका आनी अशें करून सगळी साँगा बी आयकपाक मजा येता आनी कल्चरल म्हटल्यार बरी गोंयचीं सामकी मजा येता आयकपाक